میں نے کچھ دو سال پہلے ایک فون خریدا تھا جو کہ ویوو کمپنی کا تھا اور بہت ہی سلم اور اچھا کلر فل فون تھا جو کہ مجھے دیکھتے ہی پسند آ گیا تھا اور میں نے اُسے چلا کر دیکھا تو اس کے فیچرس وغیرہ بھی بہت اچّھے تھے اور میں نے اُسے تقریباً دو سال سے زیادہ استعمال کیا اور اب بھی میں اسے استعمال کر رہا ہوں مجھے وہ فون بہت اچّھا لگا